नमस्ते जी क्या चाहिये आपको

किसके लिये क्या ठीक है मिल जायेगा नाक का है तीन हजार चार हजार कान का है दस हजार पन्द्रह हजार और पायल है पाँच हजार छः हजार मंगलसूत्र सात हजार आठ हजार ऐसे है दाम सब चलिए ठीक है कुछ कम कर देंगे हाँ आज ही आप कुछ कर कम कर दे के दे देंगे सब कुछ देते हैं कान का नाक का प्याला मन टीका नथिया मंगलसूत्र अंगूठी सब कुछ पायल है सात हजार आठ हजार पाँच हजार छः हजार जैसे आप लेंगी वैसी दाम है ठीक है आप आइये आप आइये पहले देख लीजिये फिर इसके बाद हम कर कम कर देंगे

हाँ वो तो लेंगे ठीक है आइये देख लीजिये जो आपको पसंद पड़ेगा उसके हिसाब से आएंगे आप कि हम भिजवा देंगे नहीं आइये आप आप पसंद करके ले लीजिए

दस ग्यारह बजे खुलती है नौ दस बजे

चलिए ठीक है आइये

हाँ छूट भी हम दे देंगे

दो तीन दिन की जल्दी से जल्द आइये

ठीक है ठीक है नमस्ते